हैल्लो हॅं हम पूजा बाजि रहल छी हम गोर लागै छी हम मधुबनी डिस्ट्रिक सॅं पुछि रहल छी जे मौसम विभाग एना किया भऽ रहल छै धुप धुप आबि रहल छै अते तेज बारिश जेना मौसम छै खूब हवा बहै छै नदी सब पूरा सुखि रहल छै पूरा सएह ई सब एना हेतै तऽ एना नेने चलतै पूरा एकदिस सॅं पूरा हवा बहि रहल छै हु किछो उपाय बताउ किछु एकर उपाय हेतै ने मौसम अजीब सा भऽ रहल छै पूरा नहि ठीक लागि रहल छै पूरा मौसम फसलो नहि एकोटा ठीक हेतै एना हेतै तऽ एक बेरा धुप होइ छै एक बेरा पानि होइ छै नहि पानि भऽ रहल छै पूरा फसल बेकार भऽ जेतै पानि नहि हेतै ठीक सऽ एकबेर हवा बहै छै तऽ पूरा फसल के बेकार करतै पानि होइ छै तऽ होयते रहि जाइ छै नीक नहि छै नहि साफे मौसम

एते पानि ज्यादा हेतै तऽ पूरा फसलो खराब भऽ जेतै हूँ गहूँम कटा जेतै गहूँम पानि हेतै तऽ पूरा गहूँम के पूरा नास करतै पानि हेतै त एगो फायदो छै जे खेरी के उपजा मे नीक रहतै फायदा रहतै हूँ हूँ ठीक छै ठीक छै राखै छी बाद मे